جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ کیا حال ہے فیضان بھائی جی اللہ کا کرم ہے جی مجھے نیو یارک سے دبئی کے لیے ایک فلائٹ ٹکٹ چاہیے تھا بجنس کلاس میں جی جی ہو جائے گا وہ جی جی وہ دیکھیے تو کب کے لیے ہے اور کس وقت ہے وہ فلائٹ دیکھیے تو جی وہ کیا پرائز ہے اس کا وہ بھی بتائیے گا جی جی وہ ایک دن کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیے نا وہ کتنے میں دے رہا ہے جی جی جی جی جی وہ دیکھ لیجیے اور اس کو کیا کر دیتے ہیں نا تو اچھا ہوتا ہے میں مجھے نکلنا ضروری ہے نا جی جی ہاں وہ پرسوں کا دیکھ لیجیے جی جی جی اچھا اچھا یہئر انڈیا میں خالی ہے اچھا اچھا اور اسپائس زیڈ میں بجنس کلاس میں دیکھ لیجیے نا جی جی جی ہاں ہاں وہ کیا ٹائمنگ اس کا نیو یارک سے کتنے بجے جی جی دونوں کتنے بجے پہنچے گی بہتر بہتر جی جی جی جی آپ اس کو کک کر دیجیے جی جی جی بک کر دیجیے جی جی میرا پاسورٹ ہوگا نا آپ کے پاس ہاں آپ اوکے کر دیجیے اس کو ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے السلام